میرے پسندیدہ اردو الفاظ میں محبت وفا یاد خواب سکون اور خودداری شامل ہے ان الفاظ میں نہ صرف خوبصورتی ہے بلکہ ایک گہرا جذباتی اثر بھی ہے ان کے ذریعے انسان اپنے دل کی بات انتہائی خوبصورتی سے بیان کر سکتا ہے میرا ایک پسندیدہ جملہ ہے زبان وہ آئینہ ہے جو قوم کی تہذیب و تمدن کو عکاسی کرتا ہے یہ جملے اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ زبان کی اہمیت کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے میں اردو کا مقام میں اردو کا مقامی بولنے والا ہوں ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں کیونکہ اردو ایک نہایت دلکش باوقار اور مہذب زبان ہے اس زبان میں شاعری نثر ادب اور مقالے مکالمے کا ایک ایسا خزانہ موجود ہے جو دنیا کی بہت سی زبانوں میں نہیں پایا جاتا اردو کی اردو کی مٹھاس اس کے ادب کا وقار اور اس کی تاریخی گہرائی مجھے اس پر فخر کرنے پر موجود کر کرتی ہے اس کے علاوہ اردو نے ہمیں میر غالب اقبال فیض منٹو جیسے عظیم ادیب اور شاعر دیے جنہوں نے انسانیت محبت آزادی اور خودداری جیسے نظریات کو فروغ دیا یہ سب کچھ ایک زبان کے ذریعے ممکن ہوا جو کہ ہمارے لیے باعث فکر ہے لہٰذا اردو صرف ایک زبان ہی نہیں بلکہ ہماری ثقافت تہذیب اور پہچان ہے اور اس اس لیے مجھے اردو سے محبت ہے